हमरा ने चाय बहुत पसन्द छै दूधके चायमे पड़ै छै चायपत्ती चिन्नी इलायची सबरङ्गके बनै छै लेमन टी चायमे चायपत्ती चिन्नी पड़ै छै ओइमे आदी भी डालि दै छियै तऽ अच्छा लगै छै उपरसँ कय बेर चाय बनै छै चिन्नी चिन्नी चायपत्ती पानि रखिके बनै छै तऽ उपरसँ निम्बू डालि दै छियै तऽ अच्छा लगै छै हमरा घरमे तीन टाइम चाय बनै छै सुबहमे बनै छै दुपहरमे बनै छै शाममे बनै छै घरमे सब परिवारके चाय बहुत अच्छा लगै छै पपा मम्मी भाय बहिन सबके ही अच्छा लगै छै कॉफीवला चाय अइसे बनै छै दूधमे चीनी चायपत्ती लोकके चाय बनै छै उपरसँ कॉफी भी डलाइ छै बहुत बहुते अच्छा लगै छै घरमे सबके अच्छा लगै छै कॉफीवला चाय